ہیلو گیس ایجنسی سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ایڈوانس میں اپنا سلینڈر ایک پاس رکھ لوں ہاں کیوںکہ اگلے ہفتے میرے گھر میں بڈے ہے اور اس کے لیے میں نے پارٹی رکھی ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ اگلے ہفتے تک میرا سلینڈر چل پائے گا یا نہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایڈوانس میں ہی میرا میرا سلینڈر دے دیجیے میرا کنزیومر آئی ڈی یہ ہے نو تین پانچ چار چار آٹھ چھ سات نو ایک زیرو اور ڈلیوری ایڈریس بھی لکھ لیجیے کچہ علاقہ مینا روڈ گھمرہو سر اس کا پن کوڈ بھی مجھے پتہ ہے آٹھ پانچ دو دو ایک جیرو جی سر آپ اس کو جتنی جلدی ہو ہو سکے میرے گھر بھجوا بھجوا دیجیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی شکریہ